ہلو آپ کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں ہاں جی مجھے میں نے سلینڈر بک کیا تھا میرا کسٹمر آئی ڈی ہے فور ٹو نائن فائف ٹو سکس تھری فور فائو سکس نائن زیرو ون ٹو مجھے ابھی بکنگ کینسل کرنی ہیں مجھے ارجنٹلی آؤٹ آف کنٹری جانا پڑ رہا ہے تو آپ یہ بکنگ کینسل کر دیجیے